میں نے کوئی تخلیقی کورس تو نہیں کیا ہاں میں نے اپنے استاد کو دیکھا تحریریں لکھتے ہوئے اور اس مضمون کو لکھا سب سے پہلے اس کی شخصیت کو لکھنا چاہیے اور پھر اس کے تعریف کرنی چاہیے ہم سب کو تخلیقی شناخت کے لیے جس شخصیت کا صحیح پہلو سے دلچسپی پیدا ہوتی ہے اور لکھنے کے وقت گرامر کا بھی لحاظ کرنا چاہیے اور اس کو صحیح طور سے لکھنا چاہیے